नमस्ते मैं मोहिनी बात कर रही हूँ क्या मेरी बात कैप एजेंसी में हो रही है जी मैंने एम पी नगर जाने के लिए ओटो बुक किया था वो अभी तक नहीं आया है जी मुझे एम पी नगर जाने में देरी हो रही है तो क्या आप मुझे ये वाला ओटो रद्द करवा कर दूसरा ऑटो भेज सकते हें मुझे तत्काल ही एम पी नगर निकलना होगा जी ठीक है धन्यवाद